हमारी संस्कृति में विवाह समारोह में बहुत सारे ताम झाम होते हैं इसमें कई सारे रीति रिवाजों का पालन किया जाता है जैसे कि शादी से कुछ दिन पहले यह सभी रीति रिवाज शुरू हो जाते हैं शादी के जस्ट दो चार दिन पहले हल्दी का सामारोह रखा जाता है इसमें सभी लोग वर या वधू को हल्दी लगाने का समारोह पूर्ण करते हैं इसके अलावा शादी से तुरंत एक दिन पहले इसमें सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है और उसी दिन वर या वधू को मेहंदी लगाया जाता है इसलिए इन सभी समारोह में बहुत सारे ताम झाम होते है